हॅलो बरें हां तूं कशें हां तें प्रोजेक्टा सोडून घाल फाल्यां कितें हा तुका खबर हा प्रोजॅक्ट सोड फाल्या बोडगिणीची जात्रा हा बोडगिणीची जात्रा वर्सांन एकुचदां जाता ती हय सांगुना तुका खबर ना म्हूण हां एक दीस थोडे दीसांक ब्रेक घे आनी यो आमच्या वांगडान बोडगिणी जात्रेक आता आनी सात दीस आसा ह्या टायम बोडगीणी जात्रा पयलें दिसा पायां पडोंक पांया पडोंक खंय खंयतरी गोबी मंचुरी खांवया सगळीं लायफ इन्जॅाय करयां पयलें दिसा आमी तुका कहें कळ्ळें आजय वयतले म्हूण ते सोडून घाल आनी एक तूं सातूय दीस म्हज्या लांगडा येतले बोडगिणी कित्याक सात दीस नाका मम्माक मात्शी रिक्वेस्ट कर गो गाडुळ मम्माक म्हण बोडगिणीची जात्रा एकुच वर्सान येता गांवान वर्सान एकदां येता पुण सातूच दीस येता सांग धाडटली धाडटली नाल्यार हांव येता आनी रिक्वेस्ट करतले मम्मीसून आं आं हां आनी एग्जामीचें चड स्ट्रेस घेव नाका एग्जामीक टायम हा एग्जामीक टायम आहा एग्जाम एग्जाम प्रॉजेक्ट बी सोडून घाल तें अजून तीन वीक हा तीन वीक हा खबर आसा आजून हेका एग्जामीक आमी बोडगिणी जात्रेक एकूच वीक आसता सातूत दीस तर येतलें गो तूं आं आतां चल आता मेळया आमी पयलें दिसा आमी कितें करया खबर हा सगळें फुड स्टॅाल आमी इन्जॅाय करुयां सगळें जेवण बी सगळें गोबी मंचुरी बी आं आनी दुसरें दिसा रायसान सगळें आं चल चल बाय